हम अपन भनसा घरमे जतेक भी सामान होइ छै सभ तऽ जरूरिएके सामान होइ छै कोनो एहन बिना जरूरीके सामान नहि छै जे ओकरा बिना लोक अथि कऽ सकैए जेनाकि बर्तनोके जरूरी पड़बे करै छै लोहिया छोलनीके जरूरी पड़बे करै छै तावा चकला बेलनाके जरूरी पड़बे करै छै थारी गमला जे भी चीज छै सभचीजके जरूरी तऽ पड़बे करै छै कोनो बिना जरूरीके तऽ छैहे नहि हाँसूके बिना तऽ आओर नहि किछु छै जे हाँसू रहतै तखने सब्जी कटबै तखने किछु काटि सकै छियै तखने किछु कऽ सकै छियै या लोहिया छोलनी नहि रहतै तऽ खाना कोना बनेबै या थारी नहि छै तऽ खाना केना खेबै बाटी नहि छै तऽ खाना केना खेबै हर चीज तऽ भनसा घरके जरूरिए पड़ै छै कोनो एहन चीज छैहे नहि जे बिना जरूरीसँ लोक निकलि सकै छै जेनाकि भात पे ढकनी नहि देबै तऽ ओ भात केना पसेबै थारी नहि रहतै तऽ फेर खाना केना खेबै लोहिया छोलनीमे सब्जी फेर डालबै तऽ ओकरा झँपैयो लेल तऽ थारी चाही कोनो एहन चीज छैहे नहि जे ओकरा बिना लोकके बनि सकै छै हर चीजके तऽ भनसा घरमे जरूरी रहबे करै छै किछु ने किछु तऽ जरूरी एहन छै जे सभसँ पैघ औरतके लिए जे छै से भनसेघर सभसँ पैघ छै आओर ओहिके बिना तऽ लोकके बनयवला नहि छै हर चीज भनसा घरमे रहयके चाही औरत हर एक सामानकेँ अपन भनसा घरमे सजा कऽ रखै छथि जब हुनका कोनो कोनो चीज ताकय नहि पड़नि जखन जे खोजथि तुरन्त भेटि जाय हर एक चीजकेँ जे छै से औरत अपन घरमे सजा कऽ जहिना ओ अपन मेकअपके सामान सजाबै छथि अपन श्रृंगार तहिना ओ भनसाघरके श्रृंगार बनाबै छथि हर चीजके सजाकर रखै छथि कप प्लेट जे भी चीजके जरूरी छै हर चीजके जे कतहु हमरा ताकय नहि पड़य जखन जे चीजकेँ खोजी ओ तुरन्त हमरा मिल जाय जे भी आबथि ई देखथि आहा देखियौ हिनकर भनसाघर कतेक सुन्दर छनि लोककेँ लोक कहै छै कि जे भनसाघर छियै भनसाघर तऽ भनसेघर सनके ने रहयके चाही किछु तऽ नहि रहयके चाही आ हर चीज तऽ रहै छै कोनो चीजके बिना तऽ कोनो चीज बनयवला नहि रहै छै हर चीज रखनाइ जरूरी रहै छै